ہلو ہوٹل ستیم سے جی مجھے آڈر کرنا تھا کڑھائی پنیر کے لیے

یہ آفیسر کالونی بھیج دیں تھوڑا جلدی کریے گا جب آپ آڈر آ جائے گا تو اس اسی وقت پیمینٹ کر دیں گے کوشش کر کے تھوڑا جلدی بھجیے گا شکریہ